बरसातके सीजनमे धानके रोपनी होइ छै अगहन पूसमे समय कटनीवला भऽ जाइ छै फेर अहाँके गेहूँ के सीजन नवम्बर अक्टूबर नवम्बरमे होइ छै मार्च अप्रिल तक कटा जाइ छै फेर दालि दलहन होइ छै तीन फसल होइ छै हमरा सभके खेती फेर ठण्डीमे अहाँके साग सब्जी हरियर बहुत सब्जी सभ होइ छै जेना गोभी टमाटर मटर पालक बहुत रङ्गके साग खेसारी बथुआ एना चना मटर सभ चीजके साग भेटै छै ओकरा बाद पालक तऽ आउरो सीजनमे भेटै छै लेकिन ई सभ सब्जी ठण्डियेमे सर्दीमे भेटै छै जेना आलूके होइ छै नवम्बरे अक्टूबरे नवम्बरमे अहाँके आलू क निकलै छै खेतसँ आर इएह सभ होइ छै आर बहुत आरामसँ सभ चीज होइ छै